असांजी नईं टही या ईअं चऊं युवा पीढ़ी खे सिंधी संस्कृती जी का बि ॼाणु न आहे उन्हनि खे सेखारण लाइ उनजे घर मां ई माइटनि खे खपे त स ॿारनि खे पंहिंजी ॿोलीअ पंहिंजे संस्कारनि पंहिंजे ॾिण वारनि जी पूरी ॼाणु ॾियणु खपे पर दुख सां चवणो थो पए त असांजे जेका नंढी टही आहे उनजी माताउनि खे बि सिंधी जी ॼाणु कोन्हे असांजा वॾा जेके सिंध मां पंजहतरि असी साल पहिरीं लॾ पॾाण करे आहिया उहे भिटकी पिया उहे अलॻि अलॻि टिड़ी पखिड़िजी विया के अजमेर के जयपुर के जोधपुर के मुंबई के उल्लास नगर के नागपुर पूरा सिंधी टिड़ी पखिड़िजी विया असांजा वार त्योहार कहिड़ा कीअं थींदा आहिनि त असांजी वॾड़ियूं जेके असांखे सम्झाइनि त नंढी सतहिं कीअं थींदी आहे शीहं सतहिं कीअं थींदी आहे वॾी सतहिं कीअं थींदी आहे या असां पंहिंजा सिंधी वार त्योहार कीअं मल्हायूं त ॿारनि खे ॼाणु ॾियणु खपे पर ॿार बि छो जो हिते जो माहौल हिते जे जेका सभ्यता आहे उहो हू रमिजी विया आहिनि सिंधी भाषा जेका हींअर बिल्कुलु ख़तमु थी वई आहे ऐं जेका भाषा खे ॼाण हुअणु खपे उहा ॼाणु आहे कोन सेखारण वारा बि कोन आहिनि सिखण वारा बि कोन रहिया आहिनि असां हिते अजमेर में सिंधी स्कूल जेके सिंध खां आहियासीं ॾाढा स्कूल हुआ धीरे धीरे सभु स्कूल बंदि थी विया उन्हनि स्कूलनि में सिंधी वार त्योहार जी पूरी ॼाणु असां ॾींदा हुआसीं पर दुख जी ॻाल्हि आहे त हींअर का बि ॼाण नथा ॾेई सघूं सिंधी मुंहिंजी भाषा बिल्कुलु कमजोर थींदे थींदे थींदे सिंधी लॻिभॻि लुप्तु थी वई आहे ऐं असांखे खपे त हिकिड़ो नई तरह सां असां हिकिड़ो प्रयोग कयूं असां उनखे ए नए तरीक़े सां हिनखे खणूं त सिंधी भाषा कीअं अॻियां हले असांजा जेके बि वार त्योहार आहिनि रीति रिवाज आहिनि उहे उन्हनि खे वरी उन्हनि खे जड़ खां वठी थोरो मथे खणिजे उन लाइ असांजो इहा हिकिड़ी प्रार्थना आहे असांजी विनती आहे त इहे सुठा नाटक जे थ्रू सुठनि पंहिंजे इहे टी वी में नाटक अचनि ऐं उहे ॿारनि खे या सिंधी स्कूलनि में ॿारनि खे भली अलॻि सां फीस वठी करे उन्हनि ॿारनि खे सेखारियो वञे ऐं ॿार थोरो पंहिंजी भाषा पंहिंजी संस्कृती सां जुड़नि ऐं पंहिंजी भाषा सां प्यारु कनि